मार्शल आर्टमे हमरा प्रीत पिरीत एगो भइआ अछि जे अभी आर्मीमे अछि हुनका मार्शल आर्टके शौक समझिऔ जे दसमेसँ रहै तऽ ओ बारहमा तकमे अपन गार्जिअन सबसँ अनुरोध कऽ कऽ मार्शल आर्ट सिखने रहै तऽ हुनकर जे जिज्ञासा रहै हुनकर हुनका प्रति जिज्ञासाके सही सिखैके बाद जे हुनकर जज्बा रहै हुनका देखिकऽ हमरा बहुत प्रेरणा मिलै रहै जे मतलब हम बहुत ई बातके सोचै रही हमरा नीक लागै रहै ओ ओ कला हुनका अन्दर जे रहै ओ एकटा अलगसँ छवि लागै रहै ओहि सिखैके बाद ओ हमरा नीक लागल तऽ हमरा ई बातके प्रेरणा मिलल जे हमरो ई बात ई चीज सिखना चाही ई चीज सिखनेसँ नीके होइ छै नीक इन्सान बनि सकै छी एकटा सुरक्षा अपन मनमे बनल रहत जे हमरा ई चीज आबैए तऽ हम एकर उपयोग कऽ सकै छी तऽ हमरा नीक लागल ओ भइए हमर प्रेरणा रहै